हैलो हां जी हां जी में मनाली दा बोलै नि आं हां जी हां जी अच्छा मतलब इयां कुतै इयां घूमने फिरने आह्ली जगह च भला इयां अच्छा हां जी हां जी हां इद्धर साढ़े चली जाओ बाह्वे आह्ली माता हां जी हां जी हां मतलब बड़ा प्राचीन मंदिर ऐ जम्मू च गै ऐ हां जी हां जी इद्धर बहु फोर्ट आह्ली साइड चली आओ ते इद्धर हां साढ़ै इब्बी जगह बड़ी फेमस ऐ इद्धर जम्मू च जि'यां नगरोटे चली जाओ कोल कंडोली मंदिर बड़ा मन मतलब बड़ा माना जंदा ऐ इस मंदिर गी बी लोग बड़ी दूरा दूरा औंदे न हां कंडोली मंदिर होई गेई साढे इदर बाह्वे आह्ली माता कोल कंडोली मंदिर होर बाह्वे माता होर फ्ही साढ़े वैष्णो देवी माता होई गेई जियां एह् बड़ी प्रसिद्ध जगह मन्नियां जंदियां न हां जी हां साढ़े जम्मू च ते इयां ने जादा टैंपल जेह्के जिद्धर जादा लोक मतलब जिद्धर बड़ी शरदा बी ऐ माता दी दया कन्नै ते जिद्धर लोक बड़ी जातरू दूरा दूरा आंदे न दर्शन करने गी हां जी हां ठीक हां जी हां जी जा ता ठीक ठीक